جی ہاں مجھے بیگن کی سبزی سے الرجی ہوتی ہے لیکن الحمد للہ مجھ پر کوئی غذائی پابندیاں نہیں ہیں جس کی وجہ سے میں کھانا پکاتے وقت جس طرح چاہوں پکا سکتی ہوں مصالحے دار سادہ ہر طرح کے کھانے میں پکا سکتی ہوں اور کھا سکتی ہوں